تمام موسم بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور ہر موسم کی اپنی الگ الگ خصوصیت ہوتی ہے لیکن اِن تمام موسموں میں سب سے بہتر موسم جو میرے نزدیک ہے وہ برسات کا ہے کیونکہ اِس موسم میں ہریالی ہوتی ہے چارو طرف ہرے بھرے سبز سبز و شاداب منظر نظر آتے ہیں کھیت کھلیان پیڑ پودے سب ہرے ہوتے ہیں اور تالاب ندیاں جھرنے جتنے ہوتے ہیں سب بھرے ہوئے رہتے ہیں پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اگر ہم گاؤں یا دیہات کے علاقوں میں چلے جائیں برسات کے موسم میں تو آپ دیکھیں گے کہ چارو طرف سے ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے اور ویسے بھی ہر لو ہر آدمی کی برسات کے موسم کو دیکھنے کا نظریہ ہی الگ ہوتا ہے ایک عام انسان ہے تو وہ بارش کا اِنتظار اِس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اِس موسم میں اُسے گرمی سے راحت ملتی ہے اور ایک کسان جو ہے خاص طور سے کسان لوگ جو ہیں وہ بارش کا اِنتظار یا بارش کے موسم کا یا برسات کے موسم کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کیونکہ اِس موسم میں اُن کو فصل اچھی ہوتی ہے کیونکہ جب بارش ہوگی تو فصل بہت اچھی ہوگی اِس وجہ سے کسان برسات کا خاص طور سے اِنتظار کرتے رہتے ہیں لیکن میرے نزدیک جو برسات کا موسم ہے وہ اُس کی اہمیت اِس وجہ سے زیادہ ہے یا مجھے اِس وجہ سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اِس میں ہریالی بہت ہوتی ہے جدھر دیکھتے ہیں موسم بہت ہی خوبصورت اور فضا بہت ہی صاف سُتھری ہوتی ہے شام کے وقت چُڑیاں چہچہاتی رہتی ہیں باغوں میں چلے جائیں تو بہت اچھی اور سُریلی آواز سُنائی دیتی ہے اور اِس موسم میں خاص طور سے گاؤں دیہات میں جو لوگ باغات وغیرہ کا کام کرتے ہیں باغات پیڑ پودے لگاتے ہیں تو خاص طور سے برسات کے موسم کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ اِس موسم میں بارش کی کافی فراوانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیڑ پودے بہت کم ہی سوکھتے ہیں اِس وجہ سے مجھے یہ موسم بہت ہی پسند ہے